आं हॅलो आं ओके ओके सर हय हय उलयात सर हय हय सर हय सर हय सर

ओके

ओके स्पेशली सर खंयचे सबजेक्टाचें अशें आं हां हां ओके ओके

न्ही डेफेनेटली सर आयज खरें सामकें गरज आसा खरें म्हणजें हें अशें जायना तरी आसतना त्या सबजक्टा हातून तुमी एडीशनल जो घेवपा म्हणटात सो तुमी तो कितलो टायम ताका थंय दवरतलीं ताका समज एक व्हरपाचें आसा म्हणजे थंयच्यान कलेक्ट करपाचें आसा तें हांव पळयता सर पूण हें खूब पाॅजिटीवली घेवप साम गरजेचें कारण तुमी मेथ्स म्हटिल्लें तेन्ना म्हाका लक्षांत आयिल्लेंत ताजें म्हणजे मेथसाचें आनी तो कितेंय दिल्यार करता उमेदीन पण एक आयचे हातून एक जाय त्या पद्दतीन वचनाशिल्लें म्हणजे तेक लागून तुमी जें कितें सजेस्ट करपाक पळयता तागेले म्हणून ओके हय सर हय हय हय हय ओके ओके ओके एज एज ए पेरेन्ट्स म्हण आमचे कडच्यान म्हणजे मुखार वता आसतना तुमी केन्ना सान करता कितें करता तेका आमी सामके हें आसा ओके ओके जाता जाता सर हां येस थँक्यू थँक्यू सर